मैं अपने करियर से संबंधित भविष्य काफ़ी ऊंचे और अच्छे इस्थान पर देखना चाहती हूँ जैसे कि मैं अभी जो कार्य कर रही हूँ और जो कार्य कर रही हूँ जो मेरा स्थान है वो ठीक तो है और मैं चाहती हूँ कि भविष्य में आने वाला जो भी मेरा हो वो काफ़ी ऊंचे हद पर स्तान हो जो मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगेगा